जोंनि रायजोयाव अरायजारि दावबायनाया जोबोर मोजाङानो बेनिखायनो गुबुन रायजोनि सुबुंफोराबो जोंनि रायजोयावहाय दावबायनो फैयो मानो होनोब्ला जोंनि रायजोयाबो जोबोर समायना रमायना दावबायनो थाखाय बेखायनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि रायजोयावहाय बेरायनोहाय गोजान जायगानिफ्राइ फैयो बे जोंनि बेरायग्रा जायगाफोराबो जोबोर साखोन सिखोन खैफोद गोयै आरो बबेबा जायगायावहाय खैफोद गोनां बिखायनो जायफोरा जोंनि गुबुन हारिनि गुबुन रायजोनि मानसिफोरा जोंनि जायगायाव हाय दावबायनो फैगोन बेनिखायनो बिसोरो मोजाङै दावबायनो फैनाया गाहाम आरो मोजाङै मोजाङै दावबायना थांनाया गाहाम